बागवानीमे लेल कोन कोन चीजके जरूरी पड़ै छै उद्योग कर छी आओर ओकर उपयोग कखन काज करैमे होइ छै कोदारि लगै छै खुरपी लगै छै ताहिके बाद पानी पटै छै पाइप लगै छै एहिमे एहिमे झरना लगै छै ईसबसे जरूरी पड़ै छै बागवानी करैमे फूलके खेती लगबैमे छोटकी बागवानी करैमे बड़की खेती करैमे उद्योगके खेती करैमे ट्रैक्टरसँ हर जोतैके जरूरी पड़ै छै पानी पड़ै छै पाइपके जरूरी पड़ै छै बिच्ची रोपाइके जरूरी पड़ै छै खाद पड़ै छै तऽ पानी पड़ै छै तकर कतेक दिनपर पानी पड़ैके चाहिए से अथी होइ छै जे बच्चा एक महिनापर पानी पड़ैके चाही गाछके गेहूँके आओर मकइके सवा महिनापर पड़ि जाइ छै मकइ गेहूँमे दूगो पानी पड़ै छै मकइमे तीनगो चारिगो पानी पड़ै छै जखन बालिपरमे जाइ छै तखन पानी देबऽ खाद देबऽके चाहिए खाद पड़ै छै जाहिसँ धनबालि निकलै छै बालि निकलै छै अच्छा समयसँ अथी होइ छै उपज होइ छै ठीकसना से उपजै छै खेती एहि ढङ्गसे कएल जाइ छै होइ छै खेती बिआ सब जरूरी पड़ै छै ताहिके धान धान रोपमे धान रोपमे खेतके जोताइ कोड़ाइ कऽ कऽ टेक्टरसे खेतके कादो कएल जाइ छै कादो कऽ कऽ धान रोपल जाइ छै बिच्चा गिराकऽ धान ओहिपरमे खाली बिच्चा धान रोपल जाइ छै धानमे खा पानी पड़ै छै खाद पड़ै छै फुटैके टाइममे जाकऽ धानमे जे कीड़ा पकड़ै छै ओकरा कीड़ाके दवाइ देल जाइ छै कीड़ा मरै छै तऽ धान शीश बढ़िआँ नहि लिबै छै होइ छै तब धान पाकल लोक काटिकऽ अनलक झाँटिकऽ तैआर कएलक फेर अपन बिक्री भेलै या घरमे रखलकै लोक अथी केलकै मकइके एहि तरहके बात छै धानके एहि तरहके बात छै गेहूँके दूगो पानी लोक दै छै अच्छा गेहूँ उपजै छै होइ छै गेहूँके फेरसँ दौनी कऽ कऽ घरमे आनलक लोक भुस्सा मवेशीके लिए लोक रखलक खुएलक अथी कएलक मवेशीकेलिए जे छै से बढ़िआँ मवेशी पोसलक मवेशीके घास देलक अगर जे मवेशीके तीन सेर दूध हेतै तीन लीटर दूध हेतै ओकरा बढ़िआँसँ सेवा हेतै घास मिलतै बढ़िआँसे अच्छासे ओकरा पाँच लीटर दूध हेतै ओहिके लेल बढ़िआँ सेवा बढ़िआँ हरिअरी अन्न ईसब बढ़िआँ खल्ली ईसब बढ़िआँसँ दिअऽ पड़ै छै तऽ तीनके पॉँच भऽ जेतै पाँचके द सात भऽ जेतै दसभऽ जेतै मवेशीमे होइ छै इएहसब होइ छै मवेशी मवेशी समयपरमे पाल खएलक फेर बच्चा देलक फेर दूध देलक लगैत रहल

बागवानीके तऽ भऽ गेलै